हेलो सर मैं अमित कुशवाहा से बात कर रही हूँ जी सर मैंने कार बुक की थी तीन दिन के लिए जी तो जो भैया आएँ हैं कार लेकर वह तो बोल रहे हैं कि हमें एस्ट्रा पैसे चाहिए सर जब हमने हमने तो कर दी थी पहले ही हमने दस हज़ार में की थी बुक कार तो उसके पैसे तो हमने पहले ही पेमेंट कर दिए थे फिर क्यों एस्ट्रा लग रहा है एस्ट्रा क्यों ले रहे हैं आपके जो भी जो भैया हैं कार चला रे हैं वह एस्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं हमसे हम जी जी हमने तो जितने बुक किए थे पैसे पैसे में जितने पैसे में बुक किए थे उतना तो हमने दे दिया है न तो फिर जी नहीं भैया यह तो गलत बात है न क्योंकि हमने दस हज़ार में बुक की तो हमने दस हज़ार पेमेंट पहले ही कर दी थी तो यह भैया की क्यों एस्ट्रा मांग रें एस्ट्रा तो हम नहीं दे पाएंगे आप ही इनसे भी बात करिए यह एस्ट्रा ले रहें पैसे आप मना करिए और यह आप जानिए क्योंकि हमने दस में एक बुक की थी तो हमने दस में ही ली थी और हमने तीन दिन के लिए बुक की थी वह दो दिन में ही बोल रहे हैं नहीं भैया तो ऐसे तो कहीं नहीं होता है हमने पहली बार थोड़ी न बुक की है भैया अगर ऐसा ही है तो हम अगले बार से आपके यहाँ बुकिंग नहीं करेंगे क्योंकि पैसे एस्ट्रा भी ले रहे हैं आप किस बात के एस्ट्रे पैसे ले रहे हैं जितने थे तो हमने तो दे दिया है

वह तो आप जानिए सर आपको देना पड़ेगा आप